आं जिउआव गोबां जेंना जेंसिजो देरबोनाय बायदि मोन्दों मानो होनोबा आंहा जिउआव आं बोसोरथाम जानायनि समावनो आंनि बिफाया थैदों आरो आङो बिनि उनाव आरो आङो मेट्रिक होनाय समावनो आंनि बिमाया थैदों बेनि उनाव आं आंहा रावबो जेबो खरसा होनाय गैया जादों बेनि थाखायनो आं गोबां जेंना जेंसिजों देरबो आव देरबोनानै आं फिसाइ जनाइनि उनावबो आंहा गथ' जोनोम जानाय समाव बेसेबांबा जेंना जेंसि जादों आं गोबां गोब्राबै सिजारिं जानायनि गेजेरजोंबो सिजारिं जानायनि उनाव आंहा गोबां सानाय सुनायनि उदैआव सानायनि बिस बिदेना जानानै गोबां जेंना जेंसिजों बुगिनो गोनां जादों दा आङो बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव जानानै दंथ'यो एसे बारगथ'नानै दं